आमच्या घराचे भोंवतणचे वाठार नितळसाण दवरपा खातीर आमी सकाळ सांज सान्न मारतात इल्लो जरी कयर पडलो तरी तो आमी रोखडोच उचलून कयराच्या आयदनान उडयतात त्यात बरोबर कितेंय खाल्लें आनी भायर उडयलें अशें आमी करिनात केळें खाल्लें केळ्याची साल भायर मारली अशें आमचे कडेन केन्ना जायना आमी मतींत दवरतात की स्वच्छ भारत दवरपाक जाय आनी त्या स्वच्छ भारताची सुरवात आमच्या घरा पसून जावपाक जाय म्हणून कितेंय हेवटेन तेवटेन न उडयता सगळें डस्बिनानूच उडोवन आमी आमच्या घराचो भोंवतणचो वाठार नितळसाण दवरतात